وقت کے ساتھ میں دہلی میں جو سماج اور جو ثقافت میں بدلاؤ آیا ہے وہ بہت طریقے سے ہے جیسے کہ پہلے کے وقت میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے دہلی کے اندر اگر آپ کسی سے جو ہے وہ راستہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی جو بھی آپ کا پتہ ہوتا تھا وہاں تک چھوڑ کے آتے تھے لیکن آج کے وقت میں دہلی میں جو ہیں وہ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ سے کترا کے بچ کے نکل جاتا ہے دوسری بات دہلی کے اندر جو ہے آج کے وقت میں باہر کے لوگ بہت آ چکے ہیں باہر کے ملک کے ملک نہیں باہر شہروں سے لوگ آ چکے ہیں چھوٹے گاؤں سے لوگ آ چکے ہیں قصبوں سے لوگ آ چکے ہیں اور وہ لوگوں کو دہلی والوں سے ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کو کسی طریقے کا خطرہ اور دہلی والوں کو ان سے لگتا ہے کسی چیز کا خطرہ تو یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ رشتے نہیں بناتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ایک کام ہے اگر یا کوئی تجارت ہے تو ہی ایک دوسرے سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں دہلی میں دہلی کی ایک دیکھا جائے سماج میں بہت بدلاؤ کا سب ہے جیسے کہ دہلی میں شادیاں آپ لے لو کبھی ایک وقت تھا کہ دہلی میں جو ہے وہ شادیاں دن کے وقت ہوا کرتی تھیں ہیں دہلی میں شادیاں رات کے وقت ہوتی ہیں دہلی میں پہلے بھی ایک وقت تھا کہ شام ہوتے ہوتے لوگ جو ہے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے تھے اور اب جو ہے وہ راتوں رات دہلی کا سماج جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے سماج کے لوگ ہیں کہ جاگتے رہتے ہیں ہر وقت اور پہلے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے گیارہ بارہ بجے تک بھی جو ہے اپنے گھر جا کے اپنے سو جایا کرتے تھے آج کا سماج ایسے ہے دہلی کا کہ وہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو رات بھر سونا ہی نہیں چاہتا ہے صبح جلدی اٹھنا نہیں چاہتا ہے دہلی میں جو ہے وہ تجارت کرنے اور دوسرے دیشوں سے جو شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں وہ صبح اپنا آتے یہاں تجارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن تب تک دہلی کا شہر کا باشندہ جو ہے ادھکتر سوتا ہی رہتا ہے